ہاں اب ٹیکنالوجی پہلے کے مطابق بہت ہی بدل گئی ہے پہلے لوگ اتر اپنے دماغ کا استعمال کر کے لکھتے تھے اور وہ فلم بھی فلم نگری میں جا کے دیکھتے تھے لیکن اب آج کی ٹیکنالوجی بہت ہی بدل گئی ہے بچے کچھ کچھ بھی اتر نہیں ملتا تو وہ ٹکنالوجی کا استعمال کرسکتے ہیں اور وہ فلم بھی کوئی سی اسٹیم پر جا کر ڈاؤنلوڈ کر کر دیکھ سکتے ہیں اسٹیم کا یوز بہت سے کاریالیوں میں فائدہ مند ہے جیسے کہ ایک ویاپاری کے لیے ٹکنالوجی کا استعمال کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ اس کا ویاپار اور آگے بڑھ سکے اور اس سے اسے بھی فائدہ ہو ٹیکنالوجی ہمارے لیے بہت ہی یوزفل ہے